म्हजो आवडटो खेळ म्हळ्यार क्रिकेट आनी फुटबॉल भुरगेपणांतल्यान हांव फुटबॉलांत गोलकिपर म्हणून खेळटालो जाल्यार क्रिकेटींत एक फास्ट बॉलर म्हणून खेळान म्हजी भलायकी बरी उरता हा त्या खातीर हांव सदांच खेळटलो आता सत्तेचाळीस वर्सां जाली पूण पांच स वर्सांचेर जो खेळपाक सुरवात केल्ली तो अजुनूय खेळटां ती खेळपाची उमेद म्हजी अजुनूय सोपूंक ना म्हाका क्रिकेट आनी तशेंच हांवेन क्रिकेट फुटबॉल वेगवेगळ्या स्थराचेर खेळपा जाय खेळपाक सुरवात केल्ली आनी खुबशीं इनामांय जोडिल्लीं आसा कितलेशेंच फावटी बऱ्यांतलो बरो गोलकिपर म्हणून म्हाका इनाम मेळ्ळा तशेंच बऱ्यांतलो बरो बोलर म्हणून सुद्दां खुबशें फावटी इनामां जोडल्यात मॅन ऑफ द मॅच हें किताब म्हाका कितलेशेंच फावटी मेळ्ळां आनी हांव आजच्या तरणे पिळगेकूय सांगूक सोदता की खेळात त्या मोबायलांत चड रावूंक नाकात